भाउ मूंखे आहे न ॿुधाए त अॼु असां चारि ॼणा गॾिजी करे छुटीयुनि में सिंगापुर वञण वारा आहियूं त मुंहिंजे सभिनी जो ॿारनि जो न चइनि ॼणनि जो पासपोर्ट ठहियलु आहे पर मुंहिंजी ज़ाल जो पासपोर्ट जी तारीख़ निकिरी वई आहे उन खे मूंखे हाणे रिन्यू कराइणो आहे रिन्यू कराइण जे लाइ भई मूंखे त ॾाढो मज़ो अचे पियो पर हाणे रिन्यू कराइण जे लाइ को माण्हू हुजे तव्हां वटि जेको भई आहे न इन्हनि में पासपोर्ट रिन्यू करे उन जी ऑफ़िस जो को हुजे सुञातल या हुजे त ॿुधायो